सिंधी भाषा जो सभिनि खां पहिरियों फीचर इहो आहे की हीअ जाम सवली भाषा आहे हिनखे कोई बि इन्सानु कोई बि जाइफ़ा या मर्दु या ॿार या ॿुढो आसानीअ सां सिखी सघंदा आहिनि छो जो त ॼाम सवली भाषा आहे थोड़ी कोशिशि करिणी आहे ऐं ज़बान खे साफ करिणो आहे जेका शुरूआती अख़र हूंदा आहिनि जीअं चवंदा आहिनि जीअं ॾीकी ॾकर ॾेडर चवंण सिखी वियो हुन जे लाइ सिंधी सिखण जाम आसान आहे ऐं छो जो त हीअ ॼाम सवली भाषा आहे त हीअ हिन करे इहे जाम इंटरस्टिंग भाषा बि आहे हीअ की जेकॾहिं को सिखण चाहे त जाम सवलाइप सां सिखी सघंदो आहे